پہلے اردو زبان پڑھی جاتی تھی اردو میڈیم اسکول تھے اردو ہی میں سلیبس تھا میڈیم بھی اردو تھی اردو پڑھتے تھے اردو عروج پر تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا استعمال تھوڑا تھوڑا کم ہونے لگا کیونکہ سب کی دور اندیشی شروع ہو گئی کہ ہم انگریزی پڑھانا ہے انگریزی میڈیم اسکول کھلنا شروع ہو گئے اور سب لوگ انگریزی میڈیم میں ڈالنا شروع کر دیئے انگریزی میڈیم میں دالتے دالتے اردو کو بازو ہی کر دیئے اردو سیکھیں گے نہیں سکھائیں گے نہیں سب کا یہ رجحان ہو گیا کہ اب اردو کی طرف سے ہٹ گئے انگریزی میڈیم کی طرف چلے گئے تو ہماری اردو زبان ہم سے دور ہو گئی اردو میں لکھنا پڑھنا بولنا سب بند ہو گیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوتے گئے انگریزی تیلگو ہندی سب مکس ہو گیا انگریزی عبوریت حاصل کر لی اردو آہستہ آہستہ خستہ حالت میں آ گئی اردو زبان بہت کم ہو گئی